डोगरी भाशा दा उपयोग इं'या बदली जा दा ऐ बच्चे जेह्ड़े डोगरी भाशा भुल्ली जा दे न ते टेक्नोल़ॉजी ते इंटरनेट दे स्हारे बच्चे जेह्ड़े न ब्लॉगिंग करा करदे न ओह्दे च ते उ'नेंगी अहसास होआ दा कि डोगरी साढ़ी डोगरी साढ़ी संस्कृति ऐ ते डोगरी बोलनी चाहिदी ते असेंगी डोगरी जेह्ड़ी ऐ भुल्लनी नेईं चाहिदी ऐ ते डोगरी असेंगी बोलनी चाहिदी साढ़े डुग्गर लोकें दी एह् भाशा ऐ डोगरी ते इसी असें ई नेईं भुल्लना चाहिदा ते बच्चे जेह्ड़े ऐ इंटरनेट पर जेह्ड़े यूट्यूब पर ब्लॉगिंग करदे न वीडियो चाढ़दे न ते ब्ल़गिंग करदे न डोगरी च तां ते उ'नें ई अहसास होि दा इस गल्लै दा कि जेह्ड़ी डोगरी ऐ एह् साढ़ी भाशा ऐ असेंगी इसी नेईं भुल्लना चाहिदा अजकल हिंदी ते अंगरेजी जेह्ड़ी ऐ जादा बोल्ली बोल्ला दे न ते डोगरी गी भुल्ला दे न ते डुग्गर लोकें खास करियै डुग्गर दी जेह्ड़ी ऐ अपनी भाशा डोगरी जेह्ड़ी ऐ एह् नेईं छड्डनी एह् डोगरी बोलनी ते एह् औने आह्ली पीढ़ी गी बी डोगरी सखानी ते डोगरी डोगरी साढ़ी जम्मू कश्मीर दी भाशा ऐ डोगरी साढ़े डुग्गर लोकें दी ते इसी असें नेईं भुल्लना चाहिदा ऐ मिट्ठे मिट्ठे लोक जेह्ड़े डोगरी इसी डोगरें दी जेह्ड़ी शान ऐ इसी नेईं भुल्लना ते डोगरी जेह्ड़ी साढ़ी भाशा ऐ इसी नेईं भुल्लना ते एह्दे बिच डोगरी दे लोकगीत जेह्ड़े न एह्बी सुनो जेह्ड़े बच्चे अजकल जेह्ड़े नेईं सुनदे न अजकल दे जियां पंजाबी सॉन्ग होई गे अगरेंजी सॉन्ग बच्चे जेह्ड़े अच्छे खासे सुना दे न पर डोगरी जेह्ड़े बच्चे भाशा जेह्ड़ी ऐ बदला दे न ते भाशा जेह्ड़ी ऐ असेंगी डोगरी जेह्ड़ी ऐ ओह् बच्चें गी नेईं भुल्लनी चाहिदी ऐ ते अध्यापक गी बी जेह्ड़ी ऐ एह् डोगरी बच्चें गी सखानी चाहिदी ऐ ते हू'न जेह्ड़े स्कूल च जेह्ड़े डोगरी जेह्ड़ा ऐ सब्जैक्ट ऐ एह् पढ़ाना औना पढ़ाना चाहिदा ते डोगरी सारें गी औनी चाहिदी ऐ ते बच्चे बच्चे गी शुरू कोला गै डोगरी सखानी चाहिदी